آج کے دور میں جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے جیسے ہمارا موبائل خراب ہو گیا تو موبائل خراب ہونے کے بعد ہم ترنت جو ہے ہم موبائل کے کو ٹھیک کرانے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں یا اگر اپنے گھر میں اگر ویسا بچہ ہمارا اس ٹیکنالوجی سے جو ہے جڑا ہوا ہے تو ہم اپنے جو بھائی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنے موبائل کو یا اپنے جو بھی لیپ ٹاپ وغیرہ چلاتے ہیں اس میں کسی طریقے کی خرابی اگر اگر آ گئی تو ہم اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اپنے بھائی سے مدد لیتے ہیں اسی طرح اب جو ہے ہندوستان میں ٹیکنالوجی جو ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے بہت آگے بڑھ چکا ہے ہم اس ٹیکنالوجی کو جاننے کے لیے اپنے بچے کو کوشش کرتے کرنی چاہیے کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارا یہ یہ میرا اپنا ادیش ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی ڈھنگ کی تعلیم دیں اچھی ٹیکنالوجی کا کی معلومات کریں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے ٹیکنالوجی اچھی پڑھائی لکھائی اس کو دیں اور اس کے اس کی مدد کرتے رہیں